हय म्हजो उदारनिर्वाह हो विजेचेर आदार आसा वीज कापतना घरांत काळोख जाता हांव जंय शिकता थंय काळोख जाता आनी बऱ्योचश्यो गजाली म्हाका हातालपाक मेळना हांव नाट्यविद्यालयांत शिकता ताका लागून जीं यंत्रणां आसात तीं म्हाका हाताळपाक मेळनात वीज ना जाता तेन्ना मेणवाती पॅट्रोमास हे पयले वापरताले पूण आयज झप्प करून मेणवाती आनी पॅट्रोमासूय लोकांक मेळना चिमणी जी पॅट्रोल घालून पयले पेटयताली तिवूय आतां खंय मेळना पयलींचे पयलींचे वेळार बरें आसलें लोकांक काळखांत रावंक संवय आसली पूण आतां बदलते जगा बराबर लोकांची काळखांत रावपाची संवय तुटल्या आयज बरेचशे म्हणजे अशें म्हणूंक येता की खेडे वाठार सोडले जाल्यार बरेचशे वाठारांनी लायट आसा वीज आसा लोकांचें जिवीत आतां विजेचेर जालां लोक आतां विजेचेर अवलंबून रावपाक लागला वीज ना जाल्यार लोकांच्या आयुश्याक आमच्या आयुश्याक एक पूर्णविराम सो लागता सदचीच गजाल धरात एक अर्द वर लायट ना जाली वीज ना जाली जाल्यार मनीस घामाघूम जाता कारण गजाल म्हणल्यार पंखो बंद जाता बदलत्या वातावरणाक लागून लोकांक खूब गरम जाता आतां केन्ना कांय भायर गेल्यार पुरो जाता तर भितर काळोख जाता काम करूंक मेळना मोबायलाचे फ्लेश यूझ करचे पडटा चीक चाक चूक स्टार्ट जाता सुरू जाता बेजारता बेजारसाण येता खंयचेंच काम करचें दिसना मनशाक अशें दिसता की हां कांय वेळा खातीर म्हजें आयुश्य थांबलें जेन्ना लायट येतली तेन्ना सुरू करतलें एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार राती लायट वयता मम्मी म्हणटा न्हांव गो लायट येता तेन्ना न्हांवतलें मम्मी म्हणटा जेव गो लायट येतलें जेयतलें अशें म्हणटात की पयलींच्या लोकांक संवय जाला लायट नासतना जगपाची पूण हांव म्हणटा तांची ती संवय मोडला कारण आतां तेंकांय लायटी शिवाय कांयच जमना तेंकाय आतां लायट जाय एक विचार येता की लायट नासली जाल्यार आयज देश किंवा आयज जग कितलें फाटी उरता आसलें लायट ही खूब म्हत्वाची उजवाडा खातीर आयज जायत्या जाग्यांनी लायटो घातलात पूण जर लायटच गेली जाल्यार सगळ्यांक मेणवात्यो आनी चिमटो चिमण्यो घेवन आमकां परत भोंवचें पडटलें हांगा लोकां कडेन जे श्रीमंत लोकां कडेन इन्वर्टर आसात पूण जायत्या जाणां कडेन ना